पूर्णियामे नवरङ्ग रेस्टुरेन्ट खुललै हऽ ओकरा बारेमे पता हउ घर तक खाना पहुँचाबै है कि नहि पहुँचाबै है अच्छा खाना दै है की नहि दै है तोरा पता हउ तऽ बोल